हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पक्षी हैं मोर है बंदर है चिड़िया है तोता है मैं मोर और तोता बहुत पसंद करती हूँ मुझे बहुत पसंद है और हाल ही है कल मेरे घर के सामने बंदर आए थे बहुत सारे छोटे छोटे से बच्चे लेकर आए थे मुझे कहीं से जानकारी मिली है कि जंगल में खाना पीना नहीं है इसलिए क्षेत्र में घूम रहे हैं बन्दर और मैं मोर और तोता देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ अब अब बहुत सारे क्षेत्र में तो अक्सर काफ़ी देखते अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के पक्षी होते हैं और हमारे क्षेत्र में तो अभी चिड़िया तोता बगुला और चमगादड़ और तोता ये सब ज़्यादा कौआ मैना ये सब ज़्यादा देखने वाली पक्षी हैं और मैं तोता ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ